जोंनि ना हमनाय मा नाखौ साबसिन मोनो थावसिन मोनो बालाबाथिया थुरि मागुर सिंगि गोरिखौ नास्रायखौ मोजांसिन मोनो थावसिन मोनो गुरनायावबो लानायावबो जों बिखौनो साबसिन मोनो रायनो नानि सबसे साबसिना बेनो सानदुं गोसायाव सानदुं गोसायावबो बे नास्राय गोरि बालाबाथियाखौ साबसिन मोननाय जायो आरो जोंनि ना मोजां मोननायानो बेनो बालाबाथिया थुरि नास्रायखौ मोजां मोनो आरो जों जोंनि बर' नि साबसिन ना मोजां मोननाय बेनो मागुर सिंगि बालाबाथिया थुरि नास्राय नों सानदुं गोसायाव गुरैबाबो बे नाखौ साबसिन मोननाया बेनो आरो गुरनानै मोननायाव जों बिखौनो साबसिन लायो जानायावबो साबसिन मोनो जेखाइ खबाइ लानानै जों बिखौनो लायनो थाङो फ्रायनो मोनो नाखौ जेमोन थेमोन जोंनि जायगायाव मोनो गोदोनिफ्रायनो मोनो बे बालाबाथिया थुरि सिंगि मागुर गोदोनिफ्रायनो मोनबोयो फोजोबनो हाया ना सारनायफ्राव मोनबाबो जों बेखौनो साबसिन मोनो गुरनायाव मोनबाबो जों बिखौनो साबसिन मोनो बालाबाथिया थुरि नास्राय जानाय संनायावबो बिखौनो साबसिन मोनो आरखि नों एखमबा समाव हाखर सारनायावबो मोनो बे सिंगि मागुर बालाबाथियाखौनो जोङो लाना फैयो मोनोबा साबसिन मोननानै जानाय संनायावबो बिखौनो साबसिन मोननानै जों बिखौनो लाबोयो आरखि बायनायावबो बिखौनो बालाबाथिया थुरि खौनो मोजां मोनो जेरावखि लाया जेरावखि गुरा जों बे बालाबाथिया थुरिखौ मोनबोयो आरखि नास्राय

फोरानानै जानायावबो बालाबाथिया थुरिबा साबसिन दामबो बांसिन हाथाय बाजाराव बाबो जायखि बायया बे ना बालाबाथिया थुरिखौ मोजां मोनो आरखि नानि माबायानो बेनो बेनो साबसिन बेनो थावसिनबो लानाय जेखाय ना गुरनाय मानायफ्राव बेनो साबसिन लानायाव गुरनानै लाना फैनायावबो नायनायाव जों मोजां नुयो आरो बालाबाथिया थुरिखौ जेब्लाबो मोनो जेरावखि लायया बालाबाथिया थुरि मोनो जानायावबो गोथाव फोराननायावबो मोजां फ्रायनो बे बालाबाथिया थुरि नाखौ मोजां मोनो आरखि जोंनि बर' सोब नाखि मानसिआनो जा हारसा बर'आनो जा बे ना बालाबाथिया थुरिखौ मोजां मोनो आरोखि बायनायावबो दाम गोसा बायनायावबो दाम गोसा बयबो दाम गोसाबाबो बेखौनो मोजां मोनो आरखि बालाबाथिया थुरिखौनो बेसेबांखि दाम जाया मानो सिंगि मागुर बालाबाथिया थुरि बिखौनो सबसे मोजांसिन मोननाय जायो आरो